कारवाही एकटा विशिष्ट सङ्ख्यामे लोकल लोक कऽ लेल कैब बुक करू बड़का गाड़ीके प्राथमिकता दऽ सकैत छी परिदृश्य अहाँ आओर अहाँके मित्र परिवार लग हीमे कोनो पर्यटन स्थलपर जेबाके योजना बना रहल छी तऽ स्थानीय कैब कार बुक करू वा ट्रैवल एजेंसीपर फोन करू आओर पूछ ताछ करू एकटा पैघ गाड़ीके विषयमे कतेक लोक जा रहल छथि से उल्लेख करू अहाँ अपन गाड़ीके के दऽके बारेमे सेहो गप कऽ सकै छी उदाहरण उदाहरण कऽ लेल टवेरा जीप इत्यादि